आं बाजारनिफ्राय बङाइगाव माबानिफ्राय थाउन निफ्राय मोनसे माबा लाबोदोंमोन खानाइयाव फुनग्रा थाव ख्लिनिक फ्लास आंनि खर'आ थाव फुनाब्ला जाया जाया नालाय बेखायनो आङो बे थावखौ लायदोंमोन दा बे थावखौ फुननानै आंहा बिराथ माबा जादों खानायफ्रा मोजां जादों आरो स्लिम स्लिमनो ख्लिनिक फ्लास थावा बिराथ मोजां दा फुननानै आङो बेखौहाय मोजाङैहाय माबा मोनबाय आरो मोजां जाबाय खानाइफ्रा मोजाङैनो मोजां जाबाय खानाइफ्राबो गवाखसै खानाइयाबो लावो बे थावा बिराथ मोजां जोंनि थाखाय सुबिदा ख्लिनिक फ्लास थाव बियो बङाइगाव निफ्राय लाबोदोंमोन आङो बिराथ मोजां थाव दा आं बिखौ फुनगासिनो दङ दुगैखांबानो फुनो आं बे थावखौ मोजाङैनो मोजां खानाइयाबो मोजां जानानै दं जेबो जायाखै गवाखै ख्लिनिक फ्लास थाव आरो जोंनि गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा बेखौनो फुनांगौ ख्लिनिक फ्लास थावखौनो बयहाबो खर'फ्रा थान्दा थायो थान्दा जानाय बादि जों बिखौनो बाहायनांगौ आरो बेबहार खालामनांगौ जोङो बांसिन मानसियानो बेखौ बेबहार खालामखायो आरो बेखौनो बेबहार खालामबाय थानांगौ आरो जेखौ बेबहार खालामदों बेखौनो खालामबाय थादों ख्लिनिक फ्लास थाव दा फुननानै खानाइया आंहा मोजां जाबाय